दिक्खो जी अगर साईंटिस्ट होंदे जेह्ड़े स्कूलैं दा असैं उंदे बारे कोई पढ़ेआ गै नी क्योंकि साढ़ै बेल्लै जेह्ड़ी स्कूलैं च कोई मार्डनायेशन नेईं ही मतलव कि इक टीचर होंदा उऐ मतलव जो सौ पंजाह् सट्ठ जागतें गी मतलव ओह् कंट्रोल करदा ते साईटिस्टें दे बारे च उनैं कोई सनाया गै नी असेंगी इयां पता ते लग्गेआ पर पता लग्गेआ असेंगी बड़े बाद च बाद च कियां कि जिसलै अस अपनैं कालेज टाईम पुज्जे कालेज पुज्जे जिसलै होर मतलव अग्गैं जिसलै पढ़ाई पढुई कीती मतलव क्योंकि ग्रांऽ च इन्नी कोई स्हूलियात इन्नियां नेईं हैन क्योंकि इन्नी माडर्नायेशन नेईं हैन इन्नियां स्हूलतां नी होंदियां स्कूलैं च जियां अजकल होंदा प्राईवेट स्कूलैं च केह् होंदा कि कंप्यूटर बगैरा अवेलेवल होंदे हर इक फैसलिटी होंदी लेकिन ग्रांऽ च किश नी होंदा ऐ ग्रांऽ च साढ़ै उऐ पट्टियां होंदियां हां पैह्लैं पट्टियैं उप्पर पढ़नां उत्त कुत्थें साईटिंसट उत्थें उऐ इक दो सनांदे हे ए बी सी होइया निक्का बड्डा होई गेआ अल्फ बे होई गेआ उर्दू च जादातर इस दे बारे च सनांदे हे थोह्ड़ा अग्गैं आए जिसलै ते थोह्ड़ा थोह्ड़ा इयां पता लग्गेआ के साईटीस्ट केह् होंदे ते कम्म करदे असेंगी ओह्दे च केह् पायदा होंदा साईंटिस्ट होंदे जेह्ड़े असेंगी उंदा फायदा एह् होंदा के ओह् केह् करदे के अगर कोई बी न्यू कुश सांइटिसट जां कुछ परानी डिस्कबरी करनियां होन ते ओह्दे च साईंटिस्ट होंदे ओह्दै च इस बड़ा इक म्ह्त्व इक रोल होंदा होंदा क्योंकि उंदै बगैरा कोई करी गै नी सकदा साईंटिस्ट फारअग्जैंपल तुस दिक्खो इसरो च हून जियां चंद्रेयान थ्री जेह्ड़ा लांच बी होआ मतलव कामजाव बी होआ ओह्दै च बी साईंटिस्ट जेह्ड़े होंदे उंदा बड़ा इक रोल रेहा क्योंकि अगर साईंटिसट नेईं होन तां शायद इन्नी बड्डी डिसकवरी इंडिया च जियां मतलव साऊथ पोल च जेह्ड़ा चंद्रेयान थ्री लांच होया ऐ तो अरना इंडिया जेह्ड़ा मतलव नंबर बन च आई गेआ हून ते पता लग्गेआ असेंगी पर जो बी ऐ स्कूल कालेज टाईम दी ते कालेज टाईम ते ठीक पर स्कूल टैम मतलव इन्ना डीपली च शैल डीपली च नेईं पढ़ांदे हे शायद थोह्ड़ा अग्गैं होर मतलव तरक्की करी सकदे हे हून लेकिन हून जिसलै आए दा इत्थें मतलव